हमारे प्राचीन और मध्य युग में बहुत से राजा थे जिनके नाम मैं विस्तार से बताती हूँ जैसे की हम जानते हैं हमारे राम जी भगवान थे उनकी कहानी तो हम सभी ने सुनी है उनके पिता का नाम राजा दशरथ जी था और ओट जो सीता माता थी उन राजा थे वह जनक थे जो और जो कहानी है वह उसे हमे बहुत ही शिक्षा मिलती है और अपने जीवन में उन चीज़ों को लाने की में भी मददगार होती है हमें राम जी के जैसे राम जी के जैसे वचनों को पालन करना चाहिए जिससे हम हमारा जीवन अच्छा अच्छा व्यतीत हो जैसे की राजा हरिश्चन्द्र थे वह अपने जीवनशैली में कभी भी अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते थे हर चीज़ वह अच्छे से वह साफ शब्दों में और हमेशा सच बोलते थे